मैं एक चालक हूँ तो मेरा सबसे पहले कहना यह है कि गाड़ी चलाने के लिए सबसे अच्छी जगह है होनी चाहिए एक सड़क अच्छी सड़क होनी चाहिए उससे सावधानियाँ सावधानियों के साथ रहने के लिए अच्छी सड़िक सड़क होना चाहिए क्योंकि अगर सड़क खराब हो तो एक्सीडेन्ट होने का चान्स ज़्यादा ज़्यादातर रहता है और अच्छी सड़क हो तो एक्सीडेन्ट न हो नहीं होता है और अपने स्वयं बचने के लिए हम बाइक़ चलाते समय पहले तो हेलमेट लगाते हैं हेलमेट होना चाहिए और अब अठारह साल से अठारह साल से ज़्यादा उम्र होनी चाहिए क्योंकि सही चालक के रूप में देखा जाए तो वह उम्र होती है जहाँ जोकि हमने वह एक वह एक ऐसी उम्र होती है जो चलाने के लिए असमन असमर्थ रहते हैं उससे कम उम्र में चलाना भी कानूनन गुनाह है ठीक है और पहली बात तो यह कि मौसम खराब हो तो कोई बात नहीं मौसम खराब हो तो हम अपने कार्य को रोक सकते हैं अश्टपट अस्पष्ट रूप से क्योंकि कार्य बाद में भी किया जा सकता है मौसम की जो मौसम अगर मौसम के रेन मान लो बर्स बरसात है तो बरसात में हम गाड़ी लेकर कहीं जाएँगे तो ज़्यादातर सड़कों पर मिट्टी वग़ैरह गिरी रहती है उससे क्या होता है कि एक बार गाड़ी स्लिप खाकर गाड़ी स्लिप होती है तो एक्सीडेन्ट होता है एक्सीडेन्ट में जान भी जा सकती है या फिर हम शारीरिक तौर कोई भी अंग वंग खराब हो सकता है तो मौसम अगर खराब हो तो तो अपने कार्य को रोकना ही सही रहता है मगर जब सरकार अच्छी नहीं होती है सड़कें अच्छी नहीं होती हैं तो एक आम आदमी कुछ नहीं कर सकता है सिवाय कम्प्लेन के कम्प्लेन करेगा डिस्ट्रिक्ट पर करेगा कि ब्लॉक पर करेगा मगर उससे उससे कुछ मिलता नहीं है क्योंकि एक आम आदमी कम्प्लेन कम्प्लेन की कुछ सुनवाई होती ही नहीं है और सरकार जब अच्छी होती है अच्छी सड़कें होती हैं तो सावधानियों के साथ अच्छे चालक भी अपना जो है कि हर काम अच्छे से करते हैं दूसरों का भी ध्यान रखते हैं और सबसे पहली बात कि कोई भी चालक हो मैं या मैं हूँ या कोई भी हों कभी भी ड्रिन्क कर कर कोई भी लिक्विड पीकर बाइक़ नहीं चलानी चाहिए इससे इससे अपना अपने साथ साथ सामाजिक स्तर पर देखा जाए तो लोगों का भी नुक़सान है किसी गरीब आदमी का भी नुक़सान हो सकता है ये रूल रेगुलेशन जो होते हैं टॉपिक ट्रैफ़िक है जो भी कानून का होता है सब फ़ॉलो करना चाहिए और हमलोग तो करते भी हैं